पी सी लॅक जाता

तूं पी सी रिसेट बी मारून चोयल्लो रिस्टाट जाल्ले सो रि रिस्टाट मारचो एक पाटी ओके इफ सपोज आतां री रिस्टार्ट मान जे खंयचो रिलेक् जात न्ही जाल्यार विंडोज प्लस आर मार पयलो आनी टॅम टॅम फायल्स मार एक विंडो पोप जाताले तेजेर टॅम फायल्स मार आनी एंटर मार ओके आनी ना विंडोज आर मार न्हू एक विंडो येतोले हय तें विंडोचेर मागीर टॅम्प फायल्स मार आनी एंटर मार मागीर थिंग तूं कॅश कोन्न तुगे फायल्स जाय पय लॅपटॉपाच्यो ज्यो यूज जायनाय त्यो येतल्यो आनी मागी त्यो त्यो सगळ्यो खूब त्यो सगळ्यो डिलीट मार आनी पत्त्यो रिसॅट रिस्टाट कोर लॅपटॉप आनी चॅक कर इफ आय इफ सप रिलेक् जाता न्ही जाल्या मुगे जे शॉपाचे घेन यो लॅपटॉप वास्को तें गार्डन जाणा गार्डना सायडीच्यानू आसा मोबायल वर्ल्ड म्हण एक शॉप आहा ओके ओके आनी इफ सपोज स्टॅम्प ते फायल्स डिलीट मार देखून लॅक जाता तूं खंय एप्स सॉफ्टवॅर इंस्टॉल केल्या तें नाकाय न्ही तें डिलीट कर आनी पय सो ती एक पाट डिस्क हय डिस्क एक पाटी फ्री जाली न्हू जाल्यार मागीर लॅक जावपा बोंद जातलो आनी सपोज सगळे करून तोरीच तोर लॅक जाता जाल्या घेवून यो

ओके अय पी सी वयल्स पी सी जाल्यार मोस्टली अपडेट कर आनी पय अय आनी कितें पयसांनी जाय ना जाल्यार मागीर कोल कर मिन कितें जायना जाल्यार कोल कर

नो प्रोबलम